सहरसा जिलामे सभ प्रकारके लोक रहए छै जेना ब्राम्हण पासवान मुसहर हिन्दु मुस्लिम सिक्ख इसाई सभ जातिके लोक रहै छै सभकेँ भाषा मैथिली छियै